नमस्कार बोलिए

गोभी अभी बीस रुपया किलो व्यापारी हैं हम बैंगन बीस रुपए कीलो अच्छा आपके पास क्या क्या सब्ज़ी है

जी अस्सी रुपए कीलो पैसे आप दीजिएगा हमको थोक में बाईस सौ का दीजिएगा आप आलू आलू क्या भाव दीजिएगा सोलह रुपया में नहीं चलेगा बोरा कैसे दीजिएगा एक बोरा का दाम एक बोरा कितने में दीजिएगा तो अस्सी आठ सौ का हुआ सौ का रुपये बैग लेंगे हम

टमाटर टमाटर क्या भाव दीजिएगा

तीस रुपैया नहीं चलेगा भाई नहीं कैरेट पे बोलिए कैरेट कितना में दीजिएगा एक कैरेट कितना का होगा बीस देना है नहीं चलेगा भाई सौ को बीस हम सुनते हैं बीस रुपए में चलेगा पता नहीं

अच्छा भिंडी क्या भाव है भिंडी क्या रेट दीजिएगा क्विंटल में बोलिए क्या भाव दीजिएगा आप बोलने नहीं रहे हैं तो कैसे हम बताएँ भिंडी का क्या भाव नौ सौ रुपए में क्विंटल आके बात करते हैं हम चलिए